میں اپنے کیریئر میں یا اپنا جو کام ہے اُس میں صرف معاشی طور سے پیسے میں اسٹیبل ہو جاؤ یا معاشی طور سے مضبوط ہو جاؤں کیوں کہ میں اپنے پریوار کے لیے یہ کام کر رہی ہوں جس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میں پیسے سے مضبوط ہو جاؤں اور اپنی جو گھر کے لوگ ہیں اُن کو مدد کر سکوں معاشی طور سے بچوں کی بھی ہیلپ کر سکوں اور گھر کی جو ضروریات ہے وہ آسانی سے پوری کر سکوں ہمارے رہنے کا جو رہنے سہن کا جو ڈھنگ ہے اُس کو تھوڑا سا مضبوط اور اچھے طریقے سے کر سکوں اور میں میں جہاں کام کرتی ہوں وہ جو ڈاکٹر ہے وہ دانت کے ڈاکٹر ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اُن کی جو سب چیزیں ہیں وہ اچھی سے سیکھ بھی لوں کہ ہر چیز کیسے کام کرتے ہیں یا ہر جو مشین جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ سب کیسے کام کرتی ہے تاکہ مجھے اچھا اُس کا تجربہ آ جائے کبھی کہ مجھے یہ ڈاکٹر کا نوکری چھوڑنی پڑی تو دوسرے دانت کے دوا خانے میں میں جاؤں اور اتنے سال کا میرا تجربہ بتاؤں تو مجھے وہاں پہ اچھا پیسہ مل سکے جس کی طور جس کی وجہ سے میں پیسے سے مضبوط اچھی سے ہو سکوں بس میں اپنی کام کے اِس میں یہی میں مستقبل چاہتی ہوں کہ میں آگے چل کے اِس کی وجہ سے اچھا پیسہ کما سکوں